हेलो एयरलाइंस जीअं त मुंहिंजी सुभाणे सिंगापुर जी टिकट निकितल आहे त मां जेॾी महिल एयरपोर्ट ते ईंदुसि उते एमीग्रेशन जे लाए कें फारम जी जरूअत आहे या पंहिंजे सिहतु जो कोई सर्टीफ़िकेट खणी अचिणो आहे त मूंखे ॿुधायो जीअं त मूंखे उनते उन टाइम ते वञण में काई तकलीफ़ न थिए दिक़तु न थिए जय झूलेलाल